मैम नमस्ते नमस्ते मैम आपके यहाँ फूल हैं हमको शदी में के लिए चाहिए कैसे हैं बहुत महंगा है हाँ हाँ हाँ तभी तो महंगा है बहुत महंगा है और कौन कौन सा फूल है हमको शदी में स्टेज सजाना है गुलाब का फूल कै गुलाब का कैसे है नहीं बेला और गुलाब कैसे हैं अच्छा गुलाब तो वह बहुत ज़्यादा महंगा है मैम हाँ तो भी तो बहुत मांगना है कुछ हाँ और कौन सा है और गेंदे का गेंदे का फूल कैसे है हमको मंदिर सजाना है अस्सी रूपये किलो है

अच्छा ठीक है चलिए हम बताते है नमस्ते